मेरे अनुसार डान्स में विकास का जो स्टाइल है बहुत अलग है बहुत अलग फ़ॉर्म मुझको दिखाता है ठीक है मुझे जहाँ तक पसन्द है क्लासिकल डान्स और वेस्टर्न डान्स क्लासिकल में बहुत सारे फ़ॉर्म होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे कि भरतनाट्यम कथक कुचीपुड़ी ओडिसी बहुत अलग अलग जगहों का अलग अलग डान्स होता है मैं कथक करती हूँ और जब मैं उड़ीसा गई थी तो वहाँ पर ओडिसी सीखी अलग अलग जाकर मैंने अलग अलग डान्स फ़ॉर्म सीखे हैं बहुत वह अगर हिन्दू धर्म के एकॉर्डिन्ग जो हमारा संस्कृति डान्स होता है वह हमें दर्शाता है अलग अलग भूमिकाएँ निभाती हैं कहीं भी बड़ी जगह जाओ अलग अलग जो डान्स होता है एक नृत्य होता है वह बहुत एक विकास दिखाती है हमें अलग जगहों पर अलग देशों में हम एक हम अपना प्रचार हम अपने धर्म हम अपनी संस्कृति को जग जागरूक कर सकते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग डान्स फ़ॉर्म होते हैं वेस्टर्न डान्स वेस्टर्न स्टाइल में होते हैं हिपहॉप और फिर कन्टेम्पररी बहुत सारे ऐसे ऐसे फ़ॉर्म्स होते हैं मैंने बहुत सारे सीखे हैं और मुझको मुझको बहुत सारे अवॉड्र्स भी मिले हैं क्लासिकल डान्स में मैंने स्टेडियम में भी डान्स किया है अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग मेरे अनुसार बहुत संस्कृति प्रभावी भूमिका निभाती है डान्स और बहुत अच्छा लगता है डान्स करते हुए भरतनाट्यम में अलग पोज़ होते हैं अलग स्टाइल होता है कथक में अलग पोज़ अलग स्टाइल होता है जम्मू कश्मीर में जाएँगे तो वहाँ पर अलग फ़ॉर्म होता है आप अलग अलग स्टेट में जाएँगे अलग अलग डान्स फ़ॉर्म होते हैं जोकि उनके नेचर उनका कल्चर उनका जो एक स्टाइल होता है वह रिप्रेजेन्ट करते हैं हमें और भी सारे जो डान्स फ़ॉर्म होते हैं वेस्टर्न डान्स होते हैं वह वेस्टर्न फ़ॉर्म को रिप्रेजेन्ट करते हैं और वेस्टर्न डान्स भी हम सीखते हैं वेस्टर्न डान्स हम भी इण्डिया में भी बहुत जगह पर सीखने को मिलता है अलग अलग भूमिकाएँ निभाता है डान्स डान्स एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर आप अपने को अपने आप को और अपने देश अपने कल्चर को हम प्रभा भूमिका एक अलग ज़रिया दिखाता है डान्स हमें डान्स हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है डान्स एक ऐसी चीज़ है जो हम चुप भी रहें लेकिन हमारा अन्दाज़ हमारी कला हमारी एक एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिना बोले भी बहुत कुछ बोलने पर या सुनने पर या देखने पर जागरूक करती है मुझे देखकर बहुत कुछ सीखते हैं बहुत अच्छी अच्छ चीज़ें सीखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं जो बिना कुछ कहे भी एक कहानी की तरह रिप्रेजेन्ट कर देते हैं बहुत बहुत सारी अलग अलग भूमिकाएँ निभाती हैं अलग अलग देशों के लिए अलग अलग डान्स फ़ॉर्म होते हैं डान्स के ज़रिये हम एक एक मोरल एक वैल्यू एक एक एक नया अन्दाज़ सिखा देता है एक नया चैप्टर एक नया लेशन सिखाता है कि हमारी संस्कृति में हमारे प्राचीन काल में जो डान्स फ़ॉर्म होता था और अबके डान्स फ़ॉर्म में बहुत विकास हुआ है उस डान्स फ़ॉर्म में लेकिन हम अपने प्राचीन काल को भूले नहीं हैं उस चीज को ख़त्म नहीं किए हैं उसी चीज को हम नए नए तरीके से नए नए व्यवहार से स्टाइल से उसको और ज़्यादा ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं डान्स या नृत्य एक ऐसी है ना जिससे हम अपने आप को रिप्रेजेन्ट कर पाते हैं बहुत सारी मैं बहुत बहुत जगहों पर गई हूँ वहाँ पर मैंने इज्जत पाई है इस डान्स की वज़ह से तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरा जो क्लासिकल है जो संस्कृति है उसको अपने अन्दर समाकर दूसरों को दिखाना दूसरों को समझाना कि इतना अच्छा डान्स फ़ॉर्म भी हो सकता है इतना क्लासिकल भी हो सकता है मुझे बहत अच्छा लगता है और मुझे बहुत प्रभाव एक नया नया जो स्टाइल होता है सीखने में अलग भूमिका निभाती है मेरे लिए